एक हजार एकशे एक दोन हजार तिनशे चार पांच हजार तिनशे दोन तीन हजार चारशे बावन चार हजार पांचशे पांच